मेरा अब तक का सबसे पसंदीदा खेल पिड्डू है क्योंकि इसमें एक साथ कम से कम बीस से पच्चीस लोग खेल सकते हैं या फिर दस से बारह लोग भी खेल सकते हैं इसमें चंद सात या नौ पत्थर होते हैं इसको जमाते हैं और दो समूह में लोग बँट जाते हैं जिसमें अलग अलग टी समूह होते हैं एक समूह बोल से वो पत्थरों को गिराता है और ग उसकी जमाने की भी ज़िम्मेदारी होती है और दूसरा समूह होता है वो गेंद को पकड़ता है और उससे दूसरो को मारता है बोल लगने पर गेंद लगने पर अग अगर किसी को लगती हैं तो वो गेम से खेल से बाहर हो जाता है यह खेल मुझे बहुत पसंद हे और हम लोग इसे बचपन में बहुत खेलते थें और बहुत मज़ा आता था क्योंकि इसमें भागना दौड़ना भी हो जाता है और मस्ती भी हो जाती है